इंडिया में दहलीज़ पर गोबर और पानी के मिला के छिड़काव करने का सब से पहला रहस्य तो गाँव को मतलब जो गाँव और इंडिया के लोग है वो गाय को गाँव की गाय को गाय माता बोलते हैं मतलब माता का दर्जा देते हैं तो इस लिए गाय के गोबर को वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मानते थे इसी लिए वो जो है उसके मतलब इसी लिए उसका जो है छिड़काव करते हैं गेट पर क्योंकि उससे कीटाणु भी मर जाते है तो यही पीछे का तर्क है गोबर का छिड़काव करने का